आब छै जे माने चौका बर्तन करै लए जाइ छी मन्दिर अरपर रहै छी अपन लोक किछु बर्तन बासन धो लै छी तऽ झाड़ू पोछा कए कऽ कहुनाके खाइ छी तेकर बाद नहि मिलै यऽ तऽ जाकऽ मने ककरो बहारि सुहारि देलहुँ कोई कुछो देलक ककरो चौके बर्तन कयलहुँ तैं महीना महीनामे करै छी एक बेर चलि जाइ छी मन्दिरपर तऽ झाड़ू लगेलहुँ तऽ तेना तेनाके खाइ छी बाल बच्चा दुटा चारि टाका दैए तऽ कहुना खाइ छी आब उमर भए गेल पचास साठिके करीब कतौसँ की करब केना खेबै केना की करबै समझमे नहि आबै छै आब तऽ नहि छै पैरुख जे कमाके खेबै आओर केना ने केना चलबै की करनाइ छै नहि करनाइ छै चौको बर्तन करऽ जेबै सकबै तबे ने ककरो झाड़ू पोछा कयलहुँ कनी बहारि सुहारि देलहुँ तऽ कोई नास्ता पानि कनी दए देलक बालो बच्चाके अपन बाल बच्चा भेलै दू चारि पैसा मोन भेल तऽ देलक नहि तऽ नहि देलक करबै की कोन उपाय छै इएह सब छै तेना तेना चलै छियै मन्दिरपर जाइके रहलहुँ कतौ रहलहुँ रहैके लिए घरो नहि यऽ पन्नीके घर फाटि जाइए साले साल व्यवस्था करै छी मसोमात भए कऽ की कए सकब केकराके छै देखैवला ककरो कियो नहि छै देखैवला सब छै कामके भूखल लोकके गरीब दुखियाके कोई नहि छै देखैवला गरीब दुखियापर उठैके बड़के लोक खा लै छै हमरा अरकेके की देतै एगो सब चीजेके दुःख छै पैखानो करै लए गेलहुँ गाछी गुरछी चलि गेलहुँ जङ्गल झार दिस कोनो व्यवस्था नहि छै हर चीजके दुःख छै तऽ की करबै कोनो व्यवस्था नहि भए रहलै हँ